مقامی خیراتی ادارے جو ہیں وہ اہم کردا کردار ادا کرتے ہیں جیسے کہ جو ہمارے جو مقام جو ہوتے ہیں جیسے ایم ایل اے کا آفیسس ہو گئے یا اور بھی زیادہ یہ تو چلے آفس ہو گئے اس کے علاوہ لوگوں کے لوگوں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے چھوٹے چھوٹے آفیسز ہوتے ہیں لوگوں کے جس میں لوگوں کی کی زیادہ مدد کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے جیسے کہ یہاں ہمارا سب سے زیادہ اچھا اکزامپل جو ہے دلّی شہر میں ابھی میں ایک انجمن ہاسپیٹل کھلا ہے جو کہ پنجابی کمیونٹی میں جس کو فروغ دیا ہے اس کے ہونے سے کیا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس میں اور ایسے ہی فیزلائی چیریٹیبل وہ فیزلائی چیریٹیبل سینٹر کھلا ہے اس میں اسی اس میں لوگ کم پیسوں میں اپنا سارا کام کرا سکتے ہیں مفت میں ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں ان کے صحت سے رلیٹڈ جتے بھی مسئلے ہیں وہ وہاں جا کر انہیں دکھا سکتے ہیں دوائی مفت میں حاصل کر سکتے ہیں کم سے کم پیسوں میں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور اسی طریقہ سے جو انجمن ہاسپیٹل ہے یہاں پر باڑے میں اس سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے جیسے کہ لوگ کم پیسوں میں اپنی جو جو اپنی ڈیلیوری کرا سکتی ہیں مائیں کم پیسوں میں اپنا اپنا سارا کام کرا سکتی ہیں اچھے سے اچھا پرائیویٹ علاج کرا سکتی ہیں تو ان سب چیزوں سے جو ہے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر مقامی خیراتی ادارے ہوتے ہیں تو میرے نزدیک یہ دو مقامی ادارے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے آگے سوال ہے کہ اس سے کیا ہے ان سب چیزوں سے کیا ہے کہ عوام پہ کیا پوزیٹو افیکٹ پڑتا ہے یعنی پوزیٹو اثر پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کے اگر مسئلے حل ہوں گے تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی اور پریشانی نہیں ہوگی تو لوگ بہت اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں تو ان سب چیزوں سے لوگوں کو اچھا اثر پڑتا ہے اور ایک پوزیٹو اثر پڑتا ہے اور آگے سوال ہے کہ آس پاس کوئی اولڈ اولڈ ایج ہوم یا چائلڈ کیئر فورسٹر ہوم ہے نہیں میرے آس پاس کوئی بھی اولڈ ایج ہوم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کیا آپ نے بےگھر خاندانوں کو بڑھتی ہوئی تعداد دیکھی ہے نہیں ہمارے ہاں بےگھر خاندانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد آجکل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے کیونکہ دلّی شہر میں تو نہیں لیکن دوسرے شہروں میں لوگوں کو پہ بہت زیادہ دلّی شہر میں بھی لوگوں پہ بہت ظلم کیا جا رہا ہے لیکن جیسے یو پی ہریانے یہاں ان جیسے شہروں میں لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے بات بات پہ ان کی گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے اور جن گھروں پہ بلڈوزر چلتا ہے وہ لوگ بےگھر ہو جاتے ہیں وہ بےگھر بےروزگار بےآسرا ہو جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے جو عوام پہ ہے وہ بہت زیادہ نگیٹو اثر پڑتا ہے اور ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ آج کے چلتے ہوئے وقت میں ان سب چیزوں کا زیادہ بڑھ رہی ہیں یہ ساری چیزیں کہ لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلانا اور حملے کرنا اور زیادہ وائلینس پھیلانا یہ ساری چیزیں آج کل ملک میں چل رہی ہیں اور یہ ملک کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے